आं संनाय मैथाजों अमाजों संनाय जामुंखौ आंनि फंबाया दाख्लिसो आलासि जाहैनायाव मोनजादोंमोन आरो बि आंनिनो फंबाया बुंदोंमोन ए आदा नों बोरै सङा एफा गोथाव जादों होननानै आरो जाहाथ' मैथाखौ बोरै गेब्लेयो होननानै बि सोंदोंमोन आरो सोंनायाव थाव होदों ना होआ होनानै सोंनायाव आं आंनि रेसिपिफोरखौ मारै फोरोङो एबा मारै फोरोङामोन आं बेखौ दिनै फोरमायनो सानदों मानो होनब्ला आं बेखौ फोरोंनायाव फार्स्टाव आं होनबाय अमाखौ जोङो थाव गैयालासिनो एवग्रोदों होननानै आरो अमा संनायनि उनाव आं बिनि उनावसो सामब्राम एबा आह मस्लाफोरखौ होनाय जायो एबा बानलुफोरखौ होनाय जायो बेनि उनाव अमाखौ आं एवहाबनानै दै एसे होनानै गावनि थावखौ गहोजोबनानै बेनि उनाव खोबनानै दोनो बेनिफ्राय हालदै होबाय बेनिफ्राय संख्रि होबाय बेनिफ्राय आङो दसे खोब्बावबाय एसे एरनानै बेनि उनावसो आङो बेदरनि मोनसे मसला थायो जोहा मिट मसला एबा माबा मोनो बेखौ होनाय जायो आरखि बेखौ होखांनायनि उनाव आं फंबायखौ फोरोंबावदों एबा फंबायखौ फोरोंदों जेरै आंनि फंबाया सोंबावदों मैथाखौ माब्ला होयो होननानै मैथा होनाय समाय आङो लास्ताव होयो मानो होमबा जेब्ला बेदरा मोनो बेदर मोनखांनायनि उनाय मैथाखौ एवफायो मैथा होनाय लोगो लोगो मैथाया गावनो गोब्लेखायो गेब्लेखांनायनि उनाव थुग्लियो थुग्लिखांनायनि उनाव आङो आह दै होनाय जायो दै होनानै फोमोननाय जायो आरो दैखौ बांद्राय होआ एरैनो एसे होनाय जायो एसे होखांनायनि उनाव लास्ट सब फोमोनसैयाव माबा मोनहोसाबसेयाव बेखौ दैखौ बुर्जा होनानै संनाय जायो आरो साखिनायहोनाय जायो बेनिफ्रायनो आं फंबायखौ दाख्लि फोरमायनाय एबा आं फोरोंनाय रेसिपिफोरखौ फोरोंनायफोरखौ बोरै फोरोङा बेफोरखौ फोरमायबाय गोजोननाय थाबाय